आं दाखालि बावैसो मोनसे मोजां ब्रेन्डनि ओ स्कुल बेग मोनसे बायदोंमोन बे बेगखौ बाहायनानै मोजाङानो मोन्दों मानोना बेगाव गोबां कम्पार्टमेन्टफोर दङ आरो माने एक्सट्रा एक्सट्रा मोनफ्रोमबो बुस्तुफोरखौ सिस्टेमेटिकेलि साजायनानै दोननो हानाय बायदियै बिनि थाखाय बेगखौ बाहायनानै मोजां मोन्दों